योगाच्या संबंदान उलोवपाचें जाल्यार हांव पयलीं साडे चारांक उठ्ठालों योगा करपा खातीर आनी पांच वरांचेर बसून हांव एकटोच योगा करतालों मागीर म्हाका अशें दिसपाक लागलें की खूब वाज येवपा लागलो हाता पांयानच्यान जायना जालें वाज कंटाळो येवपाक लागलो मागीर हांवें कितें केलें शेजारी पाजारी जीं पळय आसा तांकां सगळ्यांक लागी केलीं आनी तांकां म्हाजो प्रश्न मांडलो तांचे कडेन तर की तांकां मागीर तीं तयार जालीं आनी तांकां दुसरे दिसाच्यान हांवें साडे चारांक उठोवन आपोवन मागीर पांच वरांचेर बसून आमी योगा करपाक सुरवात केली योगा करता आसतना प्रत्येक जाण वेगळे वेगळे करताले ताका लागून ते चुकपाक लागले म्हटल्यान तर हांवें कितें केलें प्रत्येकाक शिकयलें आनी तो सगल्यांक प्रत्येकाक तसो तसो धोडो दिवन त्या त्या प्रमाणें तांचे कडल्यान करून घेवन मागीर आमी सगळींच जाणां एकठांय योगा करपाक लागलीं ताचो आमकां खूब फायदो जालो एक वेगळीच प्रकारची उर्जा निर्माण जावपाक लागली आणी अनुभवूय वेगळे वेगळे येवपाक लागले कोणूय चुकलो जाल्यार तेजी चूक सुदारप कोण बरो करता तेका शाबासकी दिवप अशें चलपाक लागलें आनी तेन्नाच्यान आज मेरेन आमी सद्दां ह्या योगाचो प्रोग्राम करतात